جانوروں کی مصنوعات کے لیے کچھ عام طریقے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے جیسے کہ ہم لوگ اگر کسی جانور کو خریدتے ہیں پھر اس کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور اگر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا پھر اسے چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے دواؤں کا انتظام کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی صحت بحال رہے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہمیں خود ہی کرنی پڑتی ہے اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ اپنے جانور کو بیچ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے گھر پر بھی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت فروخت کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے کھانے میں ہی اس گوشت کا استعمال بھی کرتے ہیں یہ سب ہر ایک اپنی اپنی پسند کی اعتبار سے کرتے ہیں جو لوگ اس کو بیچتے ہیں وہ اس سے پیسے بھی کماتے ہیں اور اپنی معاشی حالت کو بہتر بناتے ہیں کچھ لوگ لوگوں کا تو یہ ایک بجنس بھی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ پیشہ بھی ہوتا ہے